हँ हेलो हँ मुजफ्फरपुरमे अइ जुब्बा सहनी पार्क अइ अहाँकेँ आओर विश्विद्यालय सब अइ फेर गरीबनाथ मन्दिर भेल तऽ कहाँ अहाँ जाइत चाहैत छी हँ हँ अच्छा तहन ओ तऽ धार्मिक स्थल अइ गरीबनाथ मन्दिर भेल आओर बजरङ्गबली सबके मन्दिर छथिन जे आसे पासमे सब छथिन तऽ कहाँ अहाँ बहुत जगह छै एहन घूमके मन्दिर सब धार्मिक स्थल गरीबनाथ भेलखिन महादेवके मन्दिर सब छथिन जहाँ अहाँ चाहब ओतऽ बताउ गरीबनाथ मन्दिर छथिन मुझफ्फरपुरमे तऽ इहे छथिन गरीबनाथ बाबाके कहाँ पर छी अहाँ सब जे एतऽ आयब

तऽ रेलवेस्टेशनसँ ऑटो पकड़ि लिअ टावरके पास आबि जाउ अहाँ हँ हँ टावरके पास भऽ जयतै आओर ओहिठन पहुँच जाएब हमरासँ बताएब ओहिके बाद अहाँ ओतऽसँ ऑटो पकड़िकऽ नहि नहि नहि ओतऽसँ अहाँ फेर आयब गरीबनाथ मन्दिर ओहिके बाहर हम अहाँकेँ भेट भऽ जाएब तब हमहूँ ओतहि पहुँचैत छी तऽ ओतऽ हइ तऽ कतेक रुपैआ दऽ सकैत छियै नहि नहि भाड़ा ताड़ाके बात नहि कयलहुँ हँ गाइड जे अहाँकेँ हम करब जे अहाँकेँ सब जगह घुमाएब एगो खाली गरीबनाथ मन्दिरमे जतेक हमर संज्ञानमे जतेक धार्मिकस्थल छै जतेक हँ सब जगह लऽ जाएब से ओ कहलहुँ हँ नहि तऽ आओरो तऽ मुझफ्फरपुरके जतेक आस पड़ोसमे छै गाँव ताँव ओहू सबमे बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ मन्दिर छै जजुआर भेलै ई बहुत कटरा भेलै पहसौल भेलै एम्हर सबमे बहुत जगह छै आ मन्दिरो ओतऽ सब छै तऽ अहाँ जहाँ ओहूठाम सब जाय चाहब तऽ बताउ तऽ सब जगह लऽ चलैत छी बुक कऽ लै छी भरि दिन हूँ हँ हँ तऽ आओर जतेक छै जे धार्मिक स्थलके साथ जतेक आओर बहुत जगह छै घूमऽबला पार्क सब छै विश्वविद्यालय जा सकैत छी अहाँ से सब छै बहुत जगह छै एहन नहि नहि टाइम तऽ लगबे करैत छै अहाँकेँ ओ तऽ हम अहाँकेँ गरीबनाथ मन्दिरके पास ओतऽसँ हम अहाँकेँ जहाँ जाएके रहत ओतऽसँ हम खुद लऽ कऽ चलि जाएब अहाँकेँ देखैत छियै देखि लिऔ लेकिन अथी आ इहो पैसा तैसाके कनि बात कऽ लेब अथीबलासँ